आंनि उन्दै समनि जिउ जारिमिनखौ लानानै आंनि स्कुलनि थांजेननायनिखौ लानानै फरायसालियाव थांजेननायनिफ्राय गुदि फरायसालियाव थांजेननायनिफ्राय लानानै आंनि थांनाय थांनो हायै आरो फरायसालियाव थांनो हायै आरो गोबां जाहोननि थाखाय आङो थांनो हायामोन जाय आंखौ आंखौ गोबां समावनो खहा खालामनाय जादोंमोन जेब्ला आङो गुदि फरायसालियाव थायोमोन आङो टि भि नायनानै थानो मोजां मोनोमोन बे समाव महाभारत शक्तिमान बायदिसिना सिरियेलखौ नायनानै थानो मोजां मोनोमोन स्कुलाव थांनो बानाय फैयोमोन टि भि नायनानै थानो गोसो जायोमोन टिभिखौबो जेब्ला थाङोमोन सासे मास्टार फोरोंगिरिनावल' दंमोन टि भियाबो आरो गुबुननाव दङमोन नायजानो बायोमोन जेब्ला स्कुलाव थाङालासिनो फरायसालियाव थाङालासिनो आङो बेनाव जेब्ला सिरियेल नायनो थाङोमोन होनबा लोगोबो फैफ्लांबा बुहुत रायनाय जायोमोन रायफैयोमोन स्कुलाव मानो थाङाखै फरायसालियाव मानि थाखाय थांनो हायाखै मानो मा जेंना जादों नोंहा गोबाङैनो बे फोरोंगिरिया सोङोमोन बेनिफ्राय बुङोमोन उनाव पस्तायगोन नोङो उनाव साननायनि लैथोआव गोग्लैनांगोन नोङो होननानै बुङोमोन बेनिखायनो आङो सिरियै थानायजों लोगोसे आङो साननायनि लैथोआव गोग्लैयोमोन जाय लैथोआव आंनि साननाया बेनि फोरोंगिरिनि बुंनाया आंनि गोरबो आंनि खर'आव आंनि मेन्टेल जायखौ साननायनि खनले खनले सानोमोन मोजांखौनो बुंदों नामा आंनि जिउनि थाखाय मोजांखौनो बुंदों नामा मोजांखौनो सान्दों नामा आं सानोमोन जोंनि थांनाय स्कुलाव थांनायनि मटरगारि जेनिबो गोजानथाय बेनिबो जेंना गैयामोन गामियावनो गुदि फरायसालि एबा एल पि थानायलाय थाबायनानै एक मिनिट दुइ मिनिटजोंनो से मिनिट नै मिनिटजोंनो सहैनो हायोमोन फरायसालिसिम गुदि फरायसालियाव थाखो ब्रैसिम फरायनो हायोमोन ओंखायनो जेबो जेंना गैयामोन रां फैसानिबो जेबो गैयामोन रां फैसाया नाङा ओरैनो सोरखारनि फरायसालि जानायलाय जोङो फ्रियावनो जेबो फैसा होनाङालासिनो नाम थिसननानै मुं थिसननानै जोङो फरायहैनो हायोमोन होनबाबो जोङो उन्दै समाव जोंनिनो बारहावा गामिनि जों गामिनि बारहावाया फरायनायनि बारहावा गैयामोन जाय बारहावाया गेलेनानै थानाय मार्बल गेलेनानै थानाय लोगोफोरजों दाउ गावथिंनाय बेफोराव लोमनानै थायोमोन जाय जाय दाउ गावथिंनाय मार्बल गेलेनानै थानाय बेरायनानै थानाय टिभि नायनानै थानाय बे बा जोंनि बारहावाया गथ'फोरनि बारहावाखौ गाज्रि खालामनानै दोन्दोंमोन बिमा बिफाया बुंबाबो रायबाबो फोरोंगिरिया रायबाबो जोङो दसेल' आन्ज्रायनानै थायोमोन बेनिफ्राय जोङो आरोबाव बेखौनो लामा लाफिनोमोन ओरैनो थानो मोजां मोनोमोन गेले गेले थानो मोजां मोनोमोन फरायनाय गोजानथि बेफोरनि जेंना गैयामोनबाबो जोङो सांग्रांथि दानि जुगनि सांग्रांथि कनसियासनेस एकाडेमिक्सनि कनसियासनेस सोलोंथाइनि सांग्रांथिया जोंनाव एसे खममोन जाय सांग्रांथि गैयैनि थाखाय जोंनो साख्रि बाख्रि साख्रि बाख्रिनि जेंना जायोमोन रोंगौथि गैयिनि थाखाय गोजान जायगायाव मुलुगसोलोंसालिफ्राव फरायहैनो गोबांयैनो जेंना जायोमोन बेनि थाखाय जोङो जोबोद गाहायाव गोग्लैनानै थानायजों लोगोसे जोंनि साननाय हनाया एसे गाहायाव थानो गोनां जायोमोन बिदिखायनो आंनि नुनायाव बोथोर जानथाय बेफोरनि जेंना गैयामोन गावनि सांग्रांथि गैयियावसो जोङो एसे फराय सोलोंथाइनि आंखालाव गोग्लैनानै दङमोन गोदो